कोनो कोनो दिन एहन होइत अछि जाहि दिन हम देखैत छियै जे बच्चा इसकुलोमे चित्र बनबयसँ प्रेरित नहि होइत अछि छथि या हम कोनो कलाकारेकेँ देखै छियनि जे ओ चित्र बनबैके लेल तैयार नहि रहैत छथि एहन अवस्थामे नुक्कड़ नाटक कऽ कऽ चित्र दिस अग्रसर कयला कयलासँ सेहो चित्र बनेबाक लेल प्रेरणा जागृत भऽ सकैत अछि ओहिके माध्यमसँ हम अपने आप चित्र बनेबाक लेल तत्पर भऽ सकैत छी आ चित्र एक टा एहन चीज छियै जे चित्र बनेबाक बनयलासँ मनमे स्फूर्ति आ चिन्तनशक्ति मजबूत होइत अछि